पिच्छले दिनें च तुस केह्डियें केह्डियें जगहें उप्पर गे न ते उ'न्ने जगहें उप्पर जाइयै तुसें केह् दिक्खेआ ऐ जि'नें चीजें ई दिक्खियै थुआढ़ा दिल बड़ा खुश होया होर तुस चाह्न्ने के तुस उ'त्थें बार बार जान ते उ'नें चीजें दा भी दुबारा जेह्ड़ा ऐ मजा लेन ते थुआढ़ी फैमली च बी बड़े सारे परिवार दे लोक होने ओह् बी उ'नें जगहें उप्पर गेदे होने ते तुस मिगी दस्सो उ'नें जगहें दी ख़ासियत केह् केह् ऐ में थुआढ़े नै जि'यां गल्ल दस्सां कि पिच्छले दिनें अ'ऊं जि'यां वैष्णो माता गेदा हा ते वैष्णो माता जेह्ड़ा ऐ उ'त्थें बड़ा ई बड़ा ई रश होंदा होर बड़े लोक आंदे दूरै दूरै दे ते उ'त्थें बड़ा गै मशहूर मंदर ऐ ते बड़ा ई प्राचीन बड़ा अच्छा नजारा ऐ होर बड़े दूरा दूरा दा जातरू औंदे ते उ'त्थें माता दे दर्शन करने गल्ला औंदे ते उ'त्थें जाइयै दिल बार बार खुश होइंदा जि'यां थुआढ़े नै गल्ल सांझा करांऽ के जि'यां इक लाका ऐ मानतलाई मानतलाई इक लाका ऐ जेह्ड़ा ते ओ बड़ा ई मशहूर ऐ ते बड़ा बड़ा ई नजारा होर बड़े दूरै दूरै दे लोक औंदे उ'त्थे होर बड़ा ई लुत्फ ऐ होर बड़े नंद लैंदे न होर बड़े अच्छी अच्छियां पार्किंगा बड़े बड़े अच्छे गार्डन होर बड़े अच्छे म्हौल न ते उ'त्थें बड़ा अच्छा म्हौल मिलदा ऐ होर बड़ा बार बार जाने दा होर दिल खुश करदा ऐ होर मेरी फैमली दे मेंबर होर उद्धर घर दा बड़े बारी जंदे न ते थुआढ़े नै गल्ल करांऽ जि'यां आइया इक होर ऐ बड़ी अच्छी जगह् ऐ पत्नीटॉप पत्नीटॉप दा बड़ी जादा उ'त्थें डेवलपमेंट ऐ होर बड़ा दूरा दूरा दा जातरू होर बड़ा टूरिस्ट ई होर बड़ा टूरिस्ट बड़े अच्छे अच्छे पार्क होर बड़े अच्छे अच्छे फुल फुल बगैरा लग्गे दे उ'त्थें ते बड़ा ई नंद औंदा बड़ा ही नजारा औंदा उ'त्थें ते बड़े दूरै दूरै दे लोक पूरे हिंदुस्तान दे लोक उ'त्थें पत्नीटॉप च औंदे न ते उ'त्थें जाने ई बड़ा ई बड़ी नंद ऐ होर बड़ा जा बंदा उद्धर बेहियै ते भी ओह् उ'त्थें बोह्ने दा होर रोह्ने दा बड़ा ई अच्छा नजारा ऐ ते उ'त्थें औने दा आने दा दिल निं करदा ऐ ते साढ़ा अ'ऊं इ'यां गल्ल करांऽ अ'ऊं उद्धर जंदा ते भी उद्धर पर मेरा औने दा कोई मन निं करदा ऐ घर औन दा साड्डी फैमली बी पूरे जंदे फैमली दे मेम्बर जेह्डे़ न ओह् घर तू पूरे जंदे न होर बड़े अच्छे अच्छे तरीके होर बड़े अच्छे अच्छे नजारा मिलदा ऐ उ'त्थें जाने दा होर बड़ा ई अच्छा लुत्फ ऐ होर बड़ी अच्छी जगह् ऐ होर बड़ी खूबसूरत ऐ होर बड़े अच्छे अच्छे पार्क होर बड़ी दूनियां होर बहोत जादा बहोत जादा लोक होर बड़ा अच्छा नजारा उ'त्थुआं दा पत्नीटाप दा